मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैन जेह्ड़े साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट च बड़ियां चीज़ां न पर जगह जगह कदें कदें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होइये कदें कदें भी आक्खदे च'री बाजरा बी लगदा इत्थै इत्थै कोई कोई एरिया च आखदे गेंहु बी लगदा होर केह् आखदे मक्कां लगदियां ते ओह् लगदी मक्कां लगदियां साढ़ा जेह्का एरिया ना पैंथल अस पैंथल दे रौह्ने आह्ले न ते उत्थें जेह्कियां उत्थें बी जेह्कियां बड़ियां चीज़ां लगदियां न ते च'री बाजरा होइया गेहुं होइया ते मक्कां होइयां होर बी ते होर केह् केह् हून मिगी चेता थोह्ड़ा घट्ट आवा दा सनाई ओड़दा हा बाऽ मिगी हून चेता थोह्ड़ा घट्ट आवा दा ते होर बी चीज़ां लगदियां सब्ज़ी बड़ी लगदी कुत्थें सब्ज़ी बड़ी लगदी इत्थै ठीक ऐ सब्ज़ी बड़ी लगदी केह् आक्खदे कंडोलियां सीज़न आई जंदा ते कंढोलियां लगदियां इत्थै साढ़े गोभी लगदा साढ़े कुन्ने आह्ली साईड लग्गी जंदा उत्थै पानी दी बी थोह्ड़ी घट्ट करनी होंदी कि उत्थै नैह्र ऐ नैह्र जेह्की ऐ नैह्र लोकें अपने घरै गी लाई दी अपनी बाड़ियें गी लाई दी ते ओह्दी बजह कन्नै उनेंगी केह् ऐ कि पानी उंदी फसलें गी पानी लग्गी जंदा ते बड़ीं चीज़ां होर गंडे बी लगदे साग लगदा सरेआ दा साग ते होर बी बड़े सारे लगदे मौंगरा मौंगरा बी लगदा ते होर बी चीज़ां लगदियां ओह् लोग हैन ना जेह्के इत्थें दे साढ़े पैंथले दे लोग मैह्नत बड़ी करदे जेह्की ओह् मैह्नत करदे उनें चीज़ें दा फल बी थ्होंदा ओह् ओह् केह् आक्खदे जेह्की चीज़ उंदे घर औंदी मक्कां बी लांदे न एह् मक्कां लांदे ते ओह्दी मैह्नत बड़ी करदे भी गुड्डना उसी ध्यान रक्खना उसी प्रॉपर जेह्की चीज़ दी जरूरत होऐ उसी देना जो बी ओह्दे ई जो बी चीज़ां लगदियां होन पानी हैल बगैरा सब कुछ दिंदे लोग इत्थै बड़ी मैह्नत करदे बड़ी सेवा करदे ते धान भी लगदे ते धान इत्थें लगदे कोई कोई एरिया च लोक भई सेनियां बी लांदे मुट्टे चोल मैक्सीमम लांदे कि मुट्टे चौल जेह्के हैन ना ओह् उसी लोग पसंद करदे बनाइयै खाना की के मुट्टें चौलें दा सोआद तके अपने घरें दे चोलें दा सोआद बक्खरा गै होंदा अपनी गल्ल करी लैओ असेंगी आए दे मुट्टे चौल ते असें बी खाद्धे ते असेंगी बड़े सोआद लग्गे ते आलू देसी आलू लगदे इत्थें बड़े सोआद जे देसी आलू बड़े सोआद होंदे इत्थें ते केह् आक्खदे देसी आलू सब्जियां लगदियां तुसें ई सनाया कंढोलियां बगैरा लगदियां इत्थै होर बड़ियां गै सोआद होंदियां बहोत ई सोआद आक्खां में घरै दी रुट्ठी खाद्धी दी होऐ बड़ा गै सोआद साग बड़ा लगदा हून साग दा सीज़न ऐ बहुत साग आया साढ़े घर बहुत साग लग्गेआ हून ढोडे दा आटा आई जाना भी जेह्के ओह् लोग मैह्नत करदे ढोडे दा आटा भी मैह्नत दा भी फल बी थ्होंदा भी ओह् इन्ने अच्छे लोग न ओह् बगैर पैसे बी कुसै कुसै ई ढोडें दा आटा देई ओड़दे नेईं ओह् कुसै कोला पैसे लेई लैंदे कन्नै साढ़ा एरिया इक्क दूए दी बड़ी मदद करदा इंया कुसै दे कारज़ ऐ ते एह् कोई केह्ड़ा जी घट्ट ऐ ते कोई एह्दे कन्नै बनदी ते इसी देई ओड़ो म्हाराज किलो आटा ओह् चीज़ां इत्थें बड़ियां ओह् न की हमदर्दी बी इक दूए कन्नै बड़ी करदे ते रेही गल्ल चीज़ां लानै दी ते जेह्की साढ़ा पैंथल एरिया इत्थै केह्ड़ा घट्ट होंदा ते जेह्ड़ा साढ़े कोल पैंथल एरिया ते जेह्का साढ़े कोल कुन एरिया उत्थै बड़ी चीज़ां लगदियां उत्थै गन्ने बी लगदे उत्थै होर भी चरी लाई दी होंदी बाजरा लाए दा होंदा होर बी निक्की मुट्टी चीज़ां जेह्की होर आम जिंदगी दी जरूरत होंदी जियां रोज़मर्रा च चाही दियां होंदियां ओह्बी लग्गी दियां होंदियां ओह् लोग बड़ी गै मैह्नत करदे बड़े अच्छे बी लोग न होर मैह्नत बी बड़ी करदे ते उत्थें एरिया इक्क देवी पिंडी जंदे अस देवी पिंडी दा पानी औंदा ओह्दी पानी दी मदद कन्नै बाड़िया पुज्जदा होर इस्सै गल्ला ओह् कामजाब बी हैन की उंदी बाड़ियै ई टैमें टैमें दा पानी लगदा टैमें टैमें दे लोग कामजाब बी हैन ते कन्नै मैह्नत बी बड़ी करदे न ते इस्सै कारण टैमें टैमें दा पानी लगदा मैह्नत करगे हैल दिंदे टैमें टैमें दा ते उनेंगी फल बी थ्होंदा उस चीज़ै दा ते कंढोलियां बी कंढोलियां बी बड़ियां खंदे ते उत्थें जी गन्ना लगदा ते केह् आखदे मक्कें दा आटा ते गेहूं ते होर बी बड़ा किश ओह् लोग मददगार बड़े न ते बस इस्सै कारण जेह्के हैन ना लोकें ई बड़ी अच्छी चीज़ ऐ होर इयै जेह्कियां मेन चीज़ां न साढ़े एरिया च साढ़े एरिया च निं पता ऐ पर जेह्ड़ा साढ़ा पैंथल एरिया मेन चीज़ां उत्थें इयै होंदियां होर मौसम दे स्हाबै स्हाबै लगदियां होंदियां